داخلی دروازے پر گائے کے گوبر کو پانی میں ملا کر اسپرے کرنے کا منطق جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے تو اِس کے پیچھے جو منطق ہے وہ مذہبی منطق ہے کیوں کہ ہمارے ہندو دھرم میں جو ہندوستان میں ہندو دھرم کو ماننے والے ہیں اُن میں گوبر کو گائے کو اور اُس کے گائے کے گوبر کو مقدس سمجھا جاتا ہے تو اِس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہی مین وجہ ہے کہ اُس کا دروازے پر یا دہلیز پر اسپرے کیا جاتا ہے بہت سے لوگ تو گاؤں میں پورا گھر گوبر سے لیپ کرتے ہیں اُس اور کچھ لوگ اُس سے گُریز کرتے ہیں کر دیتے ہیں تو اِس کا صرف یہی ایک وجہ ہے مذہبی مذہبی رواداری اور مذہبی عقیدہ ہے